केन्ना पयस वयता तेन्ना हांव हें सगलें सामान म्हाज्या वांगडा घेवन वता जशें की हेल्मेट ग्लव्स जॅकेट शूज रायडींग पॅण्ट एक्स्ट्रा पेट्रोल वारो घालपाचो पंप पंचर किट एक वायरीचो कु़डको आनी केन्ना वाटेक चलता आसतना टायर पंक्चर जालोच जाल्यार तो पंचराक उदीक मारून सोदून तो खिळो वा काय काडून भितूर एक रोड घालून बुराक मातसो व्हडलो करचो पडटा मागीर लेग्लू घालून भितर पंचर किट यूज करून मागीर टायराक वारो घालून पंचर सारको करूं येता कांय वेळार गाडी चलयता चलयता गाडी बंद पडटा आनी चडटेर कांय वेळार गाडी बंद पडटात आनी तें बंद पडिल्ल्या कारणान एक्सिडंट जावंक शकता